जैसे डान्स प्रोग्राम करै लऽ जाइ छै कोइ तऽ डर है छै अपना अपना पर आदमी सब रहै छै बहुत आदमी रहै छै तऽ डर होइया केना हम करब डान्स केना प्रोग्राम करब केना ओतना आदमी के समना परना डान्स करब बहुत बहुत गव रहैये तऽ वहए खातिर कहै छियै कि जतुल अपनेआपके काबू नै हैबै तेते आपने आपके हिम्मत बानय पड़ै छै कि हिम्मत बाइन्ह के अपना अपना हिम्मत से हम स्टेज पर ठरा होइ छियै उतना बीच के समना होइ छियै सबके आशीर्वाद दुलार मिलै छै तब हम अपन प्रोग्राम आगू बढ़ाबै छियै आपन प्रोग्राम खातिर सबके लै छियै आशीर्वाद प्यार दुलार तब हम स्टेज पर जाइ छी स्टेज पर जेना कऽ बाद दर दर भी लागैय आओर किछु होइया आदमी सब रहैया सिटी कोइ मारैया कोइ आओर सिटी मारैया ताहि डर से एहि खातिर कहै छियै कि डर लागैया हमरा डर नहि रखना छै डर राखबै तऽ हम आगू नहि बढ़ि सकबै जहाँ स्टेज पर गेलियै तऽ हिम्मत बान्हि कऽ हम स्टेज पर चढ़ै छी कही पर स्टेज पर जाइ छियै एना गप नहि छै खाली हर इन्सान छोटा इसकुलमे होइ छै प्रोग्राम तऽ ओतय भी आदमी जाइ छै डांस प्रोग्राम के भाग हर लै छै सब लै छै भाग डान्स करै खातिर ओहि खातिर कहै छै अपन अपन सब करू हिम्मत बान्हू करू डान्स बढ़िऑं से